नै जुन नैरोजा बा जिब्रै डिसेम्बर नैरोजा स्नि से मे नैरोजा दाइन जिनै जुलाइ नैरोजा से जानुवारि जिगुजौ गुजि मायथाइ